भारतके सबसँ पैघ समस्या छलए शिक्षा आओर जनसंख्या दुनू पर काम चलि रहल अछि आओर दुनूमे सुधार अछि जेना बिहारेमे छलैया तऽ टीचर सबके शिक्षामे टीचर सब कोनो भी टीचर सरकारी इसकुलमे टाइमसँ नहि अबैत छलथि हँ नहि बच्चा सब अबैत छलथि हँ लेकिन किछु दिनसँ आब एते टाइट व्यवस्था छै कि ओ सब अबैत छै टाइमली आओर बच्चो सब अबैत छै आओर पढेबो करैत छथिन पहिले तऽ टीचर सब अबैत छलखिन हँ आ बैस कऽ समय बीता लै छलखिन इसकुलमे चलि गेलथि सिर्फ हाजरी बना लेलथि आओर चलि गेलथि घूमऽ फिरऽ लै कतहुँ घूमऽ लै ओहूसँ नहि भेल तऽ ककरो आओरोके द्वारा हाजरी बनबा लेलथि आओर अपन आरामसँ घुमि फिर रहल छथिन एन्जॉय कऽ रहल छथि लेकिन अखनके समयमे छै कि ओ अयबे करै छथि एहन व्यवस्था कऽ देलखिन हँ सरकार आओर टाइमली अबैत छथि आ हुनका अपना मतलब बच्चो सबके इसकुलमे रहैया आओर पढाइयो भए रहल अइ बहुत अच्छा अहिना छै अहाँकेँ जनसंख्यामे पहिलेके समयमे छलैया कि जे एगो माँ बापके पांँचगो छओ गो आठ गो एतऽ तक कि दशो गो संतानके पैदा कऽ लै छलथि हँ लेकिन आब जे छै अखन शिक्षेके कारण आदमी सब शिक्षित हइ दुनू पेरेंट्स माता पिता शिक्षित रहैया तऽ ओ समझैया तऽ बहुतसँ बहुत दू नहि तऽ एगो संतानमे देखैत छियै आदमीके दू गो रहैत छै आ नहि तऽ आब तेहन समय आबि गेलै जादातर आदमीके एके गो देखऽ लऽ मिलैया तऽ सुधार होइत छै तैयो अखन ई तऽ भेल फॉरवर्डमे आओर बैकवर्डमे अखन तैयो जनसंख्याके लऽ कऽ सुधारके कारवाइ करऽके चाही सरकारके ओहि पर ध्यान देबऽके चाही ओइ ओहिमे अखन छै कनि कमी